ہمارے گاؤں گھر میں جو ہے شوگر سے بچنے کا ایک نسخہ یہ ہے کہ صبح صبح لوگ نکلتے ہیں کھیت کے آل میں سبزیوں میں باغوں میں ٹہلتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے واپس آنے کے بعد گرم پانی بھی پیتے ہیں اور کچھ گھر اور بھی نسخے ہیں جیسے کہ ہمارے اس گاؤں میں ہم لوگوں کے یہاں جو ہے یہ موتھا گھاس کہلاتا ہے جس کے جڑ کو جو ہے پیس کر کے خالی پیٹ میں پلاتے ہیں اس سے بھی شوگر پہ کچھ کنٹرول ہوتا ہے اور جامن کا بیج ہے کریلا کا رس ہے یہ سب بھی پلایا جاتا ہے اور کچھ کنٹرول ہوتا ہے اس سے کچھ آرام بھی ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم لوگ یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ بچیں مارننگ واک کریں ٹہلیں پھریں صبح کی جو ہوا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے اس لیے نیت سے جو ہے کچھ عورتیں کچھ بوڑھے کچھ جوان بھی جو ہے کھیت کھلیان کی طرف صبح نکل جاتے ہیں خالی پیٹ ٹہلتے ہیں اس سے فائدہ بھی ہو ہوتا ہے اس سے سکون بھی ملتا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے انسان کی زندگی کے لیے دیھئے صبح کا ٹہلنا یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے جہاں تک موتھا گھانس کا معاملہ ہے یہ جو ہے گاؤں گھر کا جو جڑی بوٹی ہے لیکن یہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو مکمل دوا نہ سمجھ لے وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے جو بہتر ہو اس کا علاج بھی کریں اور یہی بہتر ہوگا